हाँ जी मैंने हाल ही में एक वायर कटर खरीदा है वो इतना स्मूथ चलता है कि क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है मुझे उसको लिए कम से कम दस दिन हुए है और दस दिन से मैं उससे काम कर रहा हूँ तो काम करने में मुझे बहुत आसानी हो रही है किसी भी डोरी को काटने में वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और बहुत ही स्मूथ चलता है वो और उसके बारे में जितना बोलें उतना कम है बहुत अच्छा वायर कटर है वायर कटर से काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई है और वायर कटर का उपयोग सभी को करना चाहिए बहुत अच्छा उपयोग होता है इसका